میرا تعلق تلنگانہ سے ہے میں یہاں پہ اپنی مادری زبان اردو کے علاوہ ہمارے علاقائی زبان تیلگو سے واقفیت رکھتا ہوں تیلگو زبان ہمارے علاقائی زبان ہے جس کو ہم سیکھتے ہیں اور اپنے معاشرے میں استعمال کرتے ہیں اس زبان کی بولی ہندوستان میں اپنا مقام رکھتی ہے اور ہمارے پاس ابھی اس بولی کے دو ریاستیں وجود میں آ چکی ہیں جس کو آندھرا اور تلنگانہ کہا جاتا ہے یہاں پہ تیلگو زبان بولی جاتی ہے جوسرکاری طور پر فرسٹ لینگیوج یعنی کہ پہلی سرکاری زبان گنی جاتی ہے اس کے بعد میں مقام آتا ہے اردو زبان کا جو سرکاری طو سطح پر دوسری زبان گنی جاتی ہے اور اس کو بولنے میں بہت عمددہ عمد عمدگی اور شفافیت کے ساتھ میں بولی جاتی ہے جس کو اردو کے بعد میں دوسری زبان کے طور پہ پسند کیا جاتا ہے